मेरे जिंदगी बिच जेह्के सबसे खास न ओह् मेरे मम्मी डैडी न मतलब मेरी जिंदगी बिच उ'नें गी बड़ी कदर ऐ मतलब कि उ'नें मेरे आस्तै बड़ा किश कीता मेरी मम्मी डैडी न मतलब कि मेरे आस्तै केह् किश केह् केह् निं कीता उ'नें मिगी अच्छा मतलब कि पढाया लिखाया इक अच्छी जिंदगी दित्ती सारा किश दित्ता मतलब कि जे मिगी लोड़दा हा मेरी कोई कि ख्वाईश जेह्की उ'नें अधूरी निं छोड़ी मतलब कि में उ'नें गी जो आखेआ उ'नें मिगी मतलब कि ओह् गै आह्नियै दित्ता शैल पढाया लखाया इक शैल इन्सान बनााया मेरी मतलब कि शैल मिगी इक शैल इन्सान बनाया उ'नें अते होर मेरी जिंदगी बिच जैदा कदर ऐ मतलब कि पढाई दी बी बहुत कदर ऐ ते कन्नै मिगी सच्चाई सच्च दी बी बहुत कदर ऐ मतलब मिगी इ'नें सच्च बोलना जेह्का मत मिगी पसंद ऐ मतलब कि झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नेईं ऐ में झूठें दी जेह्की झूठे दी केह् मनैद ऐ थोह्ड़े दिन गै बनैद होंदी जेह्का स झूठ जेह्का झूठ ते झूठ ई ऐ ओह् इक न इक दिन ते सामनै औना गै ऐ इस लेई म्हेशा सच्च बोल्लो ते मेरी जिंदगी बिच जेह्का ऐ ते मतलब ऐ जे सच्च दी बी मतलब कि बड़ी अहमियत ऐ मतलब मिगी सच्चाई जेह्की ऐ पसंद ऐ मिगी झूठ इन्ना पसंद नेईं ऐ झूठ मिगी पसंद नेईं ऐ ते होर ते जेह्के लोक सच बोलदे ते उ'नें बी बहुत कदर करदी मतलब कि जेह्के लोक सच्च बोलदे उं'दी बी मतलब बहुत कदर करदी अ'ऊं कन्नै मिगी मेरी जिंदगी च पढाइये दी बी मतलब कि बड़ी ओह् खासियत ऐ पढ़ाई लखाई करो बंदा मतलब कि पढ़ाई लखाई शैल करियै बंदा केह् केह् निं बनी सकदा ऐ ते कन्नै अपना जिंदगी बिच मम्मी डैडी'ये दी बी मिगी बहुत कदर ऐ ते ब मतलब कि बहुत कदर ऐ